सभसँ पहिने एकरा जे छै से हर इसकुलमे मतलब कम्पलसरी कऽ देबाक छै मैथलीके किआक तऽ बच्चा शुरुएसँ मैथली नहि पढ़ैत छै नहि ओ ठीकसँ बाजैत छै किआक तऽ हिन्दी इंग्लिश मीडियम इसकुलोसभ रहैत छै अहाँके से हिन्दिएमे बात कयलक इंग्लिसेमे बात कयलक तऽ ओ प्रभाव अहाँकेँ बहुत पड़ैत छै कतहु बाहर गेल या अपने ही कनी घरसँ बाहर एक रत्ती हिन्दीएमे बात करय लागल से नहि होयबाक चाही एकरा मैथलीकेँ कम्पलसरी कए देबाक चाहियै इसकुलमे जे भाय तोरा पढ़य पड़बे टा करतहु आ ओकर एकटा एग्जामो होयबाक चाही आओर एकरा जतेक होय जेना मानि लिअ मैथलीके प्रोफेसर मैथलीके टीचर वगैरह जे हइ छै से एकर सभके बहाली बहुत जरूरी छै देखियौ एहि बीचमे किछु भेबो केलै हँ तऽ ओहिसँ की हेतै आओर एकरा जतेक एहिके लेल मैथली फिल्म वगैरहसभ बनतै मैथलीमे गानासभ बढ़िआँ बढ़िआँ सभ बनतै आओर काफी प्रमोट कऽ जेतै मैथलीके प्रोग्राम करबायल जेतै कइ कइ जगहसभ नुक्कड़ नाटकसभ करबायल जेतै की मैथली भाषा कतेक उपयोगी छै इहो बहुत नीक भाषा छै तऽ ओहिके बादे एकर अहाँके मतलब आगाँ भऽ सकैत छै मतलब बढ़िआँसँ एकर होप छै किआक तऽ लोक मैथलीकेँ धीरे धीरे बिसरि जा रहल छै मैथलीमे जे कल्चर वगैरह छै ओहो लोकके नहि पता छै आब की केना होइत छै से तऽ बिकला कऽ मिथला मैथली भाषाके लेल एकरा बहुत जरूरी छै कि प्रमोट कयनाइ आओर एकर जे छै अहाँके से मतलब जे एकर मतलब डिस्ट्रॉय भऽ रहल छै खात खात्मा भऽ रहल छै एकर भाषाके ओकरा बढ़ावा देनाइ बहुत जरूरी छै आओर ई बात मिथलाभाषीके क्षेत्रके लोक बेसी कऽ रहल छथिन मतलब करबाक छै हुनका ओना नहि एहन तरहक कोनो बात नहि छै लोक जहाँ अमेरिकोमे रहि कऽ मैथली भाषाकेँ काफी देखैत छियै आइ काल्हि इन्टरनेट वगैरहपर लोक मैथलीएमे बात कयलथि ओहिठुमा तऽ अपन अपन मैथलीके प्रति कतेक हुनका प्रेम छनि ओ वहाँसँ देखबैत छथिन तऽ हर आदमीपर अनेक आदमी अपन अपन प्रयास कऽ रहल छै कि हुनको भाषा मैथलिए छै से आगाँ बढ़ैत केन्द्रमे सेहो मैथली पहुँचै भाषामे एकरो योगदान देल जाय हर एग्जाम इहो मैथलिओमे एगो एग्जाम होय ईसभ अगर हेतै तऽ मिथलाक विकास आ मैथलीके विकास दुनूके विकास हेतै